में मिशो कोला इक प्रडोक्ट आर्डर कीता ओह् में इक समार्ट वाच मंगाई जेल्लै वाच घर आई ते ओह्दी बड़ी चीज़ां खराब ही ते में कंपनी बी कंपलेन कीती पर कोई फायदा नेई होएआ वाच बापस नेईं होई ते मेरा इक बार मिशो कन्नै शैल रिव्यू नी रेहा